हेल' औ औ औ सार औ ओमफाय सारा ए औ दे बुंदो दे सार औ औ औ थांबाय जोब्बाय जोंनि दा माबायाथ' इकजाम परिखायाथ' रिजालाटआ मोजाङै मोजाङै पास जाबाय गासिबो साथ्र'फ्रानो मोजाङै मोजां पास जाजोब्बाय मेट्रिक खौबो मोजां नाम्बार लाखिनानै मोजां पिअ फाइनालाआवबो मोजां पास जाजोब्बाय आरो मेट्रिकआवबो दा मोजाङानो मोजां आं मोजां मोनदों दा गोसोखौ मोजां मोनदों जेन'बा जोंनि इउ एन एकाडेमियाबो मोजां जाथों मोजां जौगालांथों होननानै आं दा जोंबो दा सासे मास्टार हिसाबै जों मोजां मोनदों आरो

आङो बिदिनो बर'खौ इसे फोरोङो बर' साबजेक

आंनि स्टुडेन्टफ्रा गासै बुरजायानो इसे साबसिन मोनदों दस जन सोआनो दंदां औ दसजन लेटार मोननाय जा औ औ एसे बुरजायानो जादों आंथ' सानदोंमोन बिदिनो मोजां जागोन सानगोन जादों मोनगोन सानगोन सानदोंमोन आंबो आंनि साबजेक्टनि मोजां जानायनि थाखाय

स्कुलाथ' गासैबो स्कुलाबोथ' मोजां जानांगौ सानो आङो बर' मिदियाम गासैबो स्कुलानो मोजां जानांगौ इउ एन आल' जानांगौ बेलथ' नङा गासैबो स्कुलानो गरमेन्टबो हक प्राइबेट हक गासैबो स्कुलानो मोजां जालां नांगौ आंनि बुंनाया बेनो ओं ओं आं ओन्दैफोरखौथ' मोजाङै फरायनांगौ होन्नानै फोरों फोरोङो सानो फराय मोजाङै नआव फरायनांगौ जेन'बा बिमा बिफानिफ्रायबो मोजां गियान लानांगौ होन्नानै बेफोरबादि होन्नानै जेन'बा स्कुल थिसार फोरनिखौबो खोथा मानि नांगौ स्टुदेन फ्राबो बिमा बिफानि खोथा मानि नांगौ बेजों लोगोसे बायदि रोखोम बेफोरबायदि होन्नानै बुंनाय जायो आरो औ दे